खाइण में जी पाणि कीअं मालपुड़ा हूंदा आहिनि पंहिंजे सिंधी में फ़ेमस मि मिठाण में मालपुड़ा मालपुड़ा पाणि ठाहींदा आहियूं अटे जा मालपुड़ा ठाता गिहु में जीअं मालपुड़ा तरिया मालपुड़ा तरे हुन में मथां पांइ विझंदासी मधू मधू विझी करे ड्राइफ्रुट विझंदासीं न उहो थी वेंदो ॿारनि के ॾींदो चईंदासि पैनकेक मतलबु एज़ अ पैनकेक टाइप थी थो वञे जोके पैनकेक पाण खे ॿाहिरि जी शइ आहे ॿाहिरि जी शइ पैनकेक पाण खे मिलंदी आहे मैदे जी पर पाणि जेको ठाईंदासीं उहो पंहिंजो हेल्दी फ़ूड थींदो हू जीअं थींदो कणिक जो मतलबु इहो हिन वांगुरु ज पाणि फुलके जो कहिड़ो ठाहींदा आहियूं की समुझ पाणि फुलका पचाया हुन फुलके में पाणि भाॼी बि विझू था फुलके में भाॼी विझी अने हुन मथां स सॉस विझी मेयोनिज़ विझी करे ने इन्हनि खे रोल ठाहे करे गरम में सेके करे पेपर में रब करे ने कर त हू थी वेंदी फ्रेंकी ॿाहिरि चवंदा आहियूं हुन खे फ्रेंकी पर पंहिंजे लाइ करे पंहिंजी भाॼी रोटी आहे मतलबु उहो हिकदमि हेल्दी फ़ूड आहे मतलबु तीअं जीअं पिज़ा थी वियो बाहिरि जो पीज़ा आहे मैदे जो मतलबु उहो जंक फ़ूड में अची थो वञे पर पंहिंखे जॾहिं ठाहींणो आहे न उहो पाण खे आहे न जेको पीज़ा जो बेस हूंदो आहे न उहो हुनखे पाणि हुन सां बि ठाहे सघंदा आहियूं सूजी सां उहो सूजी जो बेस बि थींदो आहे जेको आहे न ॿारनि लाइ वॾनि लाइ सभिनी लाइ हिकदमि हेल्दी आहे अने जेको ॿाहिरि जी पीज़ा आहे उहो आहे मैदे जी जेको आहे न फ़ास्ट फ़ूड में अचे थी जेको अनहेल्दी आहे जेको पाणि ऐतिरो खाई नथा सघूं पर जेकी घर जी आहे न हुनखे पाणि सूजी वांगुरु पीज़ा ठाहे ने मथां भाॼियूं वाॼियूं विझी करे ने पीज़ा टाइप सव करे सघूं था